फेसबूक और इंस्टाग्राम पर हम अपना विडिओ फ़ोटो और स्टोरीज़ वग़ैरह अपलोड करते हैं विडिओ और फ़ोटो फ़ोटो क्लिक करने के लिए हम तो कही भी चले जाते हैं लेकिन विडिओ को हम क्रीऐट करने के लिए हमारे कुछ दोस्तों और भाइयों की ज़रूरत पड़ती हैं जैसा कि हम उसमें ज़्यादा मायने ये रखता है कि लोकैशन किस तरीक़े की वीडियोज़ बनानी है जैसे एक्शन विडिओ शूट करने के लिए हमें कोई पुराना घर या फिर कोई अच्छा घर मिल जाए तो उसी के हिसाब से हम अपना विडिओ क्रीऐट करते हैं अपना कॉन्टेन्ट क्रीऐट कर के अपलोड करते हैं जिससे नई मूवी अपलोड हुई कोई उसमें का सॉन्ग या फिर उसमें का कोई सीन ले कर हम उसके सॉन्ग को लेते हैं और अपने हिसाब से एक्शन करने की कोशिश करते हैं और उसी को क्रीऐट कर के एडिट कर के अपलोड करते है जिसकी वजह से हमें इंस्टाग्राम पर काफ़ी व्यूस लाइक्स मिलते हैं और इसके बाद हमे उस चीज़ पर लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जानते भी हैं इसके वजह से हम कहीं पर जाते हैं तो हमारी पेहचान बढ़ जाती हैं और वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो जाती है और इसके अलावा काफ़ी भी ट्विटर ट्विटर यूज़ करते हैं जहाँ सोशल मीडिया हमारे जो कि गोवर्मेंट की जो हर चीज़ उस उस पर होती है जैसे कि कोई भी अगर आप को प्रॉबलम है वहाँ पर आप किसी भी चीज़ का मतलब जैसे आप के मोहल्ले का ख़राब हो गया आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर के अपलोड कर सकते हैं आप के पास के जो भी नेता होंगे वो वहाँ पर कारवाई कर के आप के को बन बाएंगे और इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में सब से ऊपर है इंस्टाग्राम फेसबूक और ट्विटर इसके अलावा हम सब ये सब को बहुत पसंद करते हैं